जोङो सिगाङाव हाग्रामा सारनि बेलायाव रायजो जाबोबाय बे हाग्रामा सारआ आ लामा इरि गासिबो फोसाबबोजोबदोंमोन दालां फरजनथ' मावना होदोंमोन नाथाय दिनै बि फि एल सरखार जानानै ना लामाखौनो नायो ना मानसिफोरनो अनुदानफोरखौ हरो ना बबेबा दालां बानायनांगौना मा बानायनांगौ बेफोरखौनो हरो बिबादि अबस्था जानानै दं गोलैसोनानै दा सिगाङावथ' जों मोजाङैनो मोजां नुबोदोंमोन दानि सरखारआथ' माथो जेबबो सुबिदाखौ होआ

जोंलाय मोनबा इसे सुबिदा लुबैयोमोन जाहाथे रायजो जानायाव एसे सहज जायो दा माबानायावथ' एसे जोंनि बे जोंनि फेरेंगा सारनानो दा बरथ'मान इ एम जानानै दं बिसोरनोथ' जायगायावनथ' दङ थेवबो नायफिना रिजाबनि दंफां हमनायाव इरि हमनायावल' दं बिसोरो मुहरथ' जानानै सोर मा उसुबिदायाव गोग्लैनानै दं सोर मा उसुबिदायाव गोग्लैनानै गैया बेफोरखौ एसेबो खबरबो लाया माबो लाया सोरबा लामफाथियैनो फिसाफोर गैयिजों जाबजों जि असुबिदा जानानै दं बिफोरखौनो माबा सुबिदा होयो ना मा होयो बिब्लाबो होआ माब्लाबो होआ दा बिबादि असुबिदायाव गोग्लैनाय दं जोङो सिगाङावलाय बुंदोंमोन बि फि एल सरखार जाब्लालाय मोजां जागोन मोजां जागोन माबा फरिबरथ'न जागोन होनना बुंदोंमोन फरिबरथ'न खौथ' माथो नुवाखैसै जों इसेबो आ सुबिदाखौनो होवाखिसै दासिमबो सुबिदा मोननायखौनो नुवाखसै जों दा इसेनोसै आरो माथो बुंबावनो